हलो हाँ मैडम समाचार सब बढ़िया है ठी

हाँ अच्छा आप कहाँ रहते हैं और आप गाँव में ही रहते हैं तो हम भी जो हैं रहते हैं थोड़ा गाँव से थोड़ा दस किलोमीटर दूरी में हम रहते हैं रहते हैं गाँव में लेकिन गाँव से थोड़ा काम काज जो हैं जैसे मान लें कि बाहर जाते हैं दस किलोमीटर तो इसीलिए

हाँ और कैमेस के पास ही रहते हैं वह जो हैं उसका एक आदमी का घर है उसका नाम है देबू यादव उसके बग़ल में है हमारा घर कैमिस्ट के बग़ल में उसका घर है उसके बाद हमारा घर है आने जाने का रास्ता भी थोड़ा है सहिए हैं कहीं जाएँ थोड़ा दिक़्क़त भी हैं जैसे मान लें कि रोड सही नहीं लिया उसा नहीं होता है कभी लिया है खड़ंजे हैं मना मोटरसइकिल वग़ैरह ले जाने में उसको जरकिन वह ज़्यादा मारता है उछला देता है साला वह तो यह बात रूट भी सही हैं क्लियर नहीं है बढ़िया साधन तो जाती हैं टेम्पो वग़ैरह भी जाती हैं और मयूरी रिक्शा नहीं है मयूरी रिक्सा बैठक वाले हाँ हाँ बैठक वाले मयूर वाले तो वह भी रिक्सा जाती हैं तो बस इसी से सवारी जाती हैं ऐसी बात नहीं है तो जाने का साधन तो है कैमेस कैमेक्स के उसी होकर के बग़ल होकर के रास्ता गया है उधर तो जाता है उधर तो यह बात है कि कैमिस्ट के बग़ल में ही है उससे आगे ऊ उसका घर है उसके बग़ल में हमारा है हाँ तो आपका किधर पड़ता है तो अपना कैमेक्स के बग़ल कितना दूर है घर अच्छा अच्छा दो तीन किलोमीटर ठीक